हैलो अंजी हां सनाओ किन्ना लैना केक ऐ चार सौ रपेआ किलो हां केह्ड़ा लैना फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर पाईनएप्पल फ्लेवर बड़े टाईप गेदे होंदे फ्लेवर हून सनाओ केह्ड़ा चाहिदा हां शैल होने मैंह्गे यरो मैंह्गे कुत्थै यरो अजकल मैंह्गा कुत्थै यरो शैल केक देगे ऐसी वैसी गल्ल निं ऐ खराब कि'यां होना रोज़ जेल्लै ऑर्डर होग ते उसलै बनाना असें भी खराब कि'यां होई जाना केक इ'यां थोह्ड़ी पैह्लें बनाइयै रक्खे दे होने ऑर्डर औग भी बनाइयै देगे अस ठीक ऐ भी लैना निं सनाओ किन्ना लैना भी ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी ठीक ऐ भी ठीक ऐ